پودوں کو مناسب آب و ہوا دینا خشکی سے بچانے کے لیے مناسب پانی دینا زیادہ حرارت سے محفوظ کرنے کے لیے نیچے کپڑے کی پرت چڑھانا زیادہ پانی کی اخذ کرنے والی جگہ پر پودے لگانا تاکہ زیادہ پانی نہ جمے پودوں کو انتظامی طریقے سے لگانا تاکہ پانی کی روانی کے لیے اچھی تربیت رہے پودوں کی آغاز میں کم پانی دینا تاکہ وہ دھیمے دھیمے خشکی سے محفوظ رہے خشک پتوں کو پودوں کے ارد گرد رکھنا تاکہ زمین کی گرمی اور پانی کی آب و ہوا کی روک ٹوک ممکن ہو پودوں کو گرم کپڑے یا چھتوں کی پت پرتیوں سے محفوظ کرنا تاکہ وہ سرد موسم کی سخت حالتوں سے بچے سخت سردیوں میں پانی کی روانی کے لیے مناسب نظام قائم کرنا